असां पंहिंजे गले खे सुठो रखण लाइ ऐं बढ़िया साफ़ु रखण लाइ जीअं भई हुन में थकान न थिए हुन में ख़राश न थिए अगरि ख़राश थी बि वञे थी त हुन जा उपाउ माना जेके चईंदा आहिनि दादी मां के नुस्ख़ो नुस्ख़ो जेके घर में आहिनि जेके शयूं जेके भई चवंदा आहिनि भई घर में जेके भई दालि मसाला जेके आहिनि उन्हनि सां ई पाणि उहो पंहिंजो इलाजु करे सघूं था जे भई चवंदा आहिनि वॾा चई विया भई अड़े कारा ॿ कारा मिर्च खाओ त भई जेको गलो आहे उहो साफ़ु थींदो ऐं जेका कर्कश जेका आवाज़ आहे उहा हुन मां दूर थींदी ऐं गलो साफ़ु थी वेंदो तंहिं खां सवाइ भई जीअं गर्म पाणी करे थोरो न सूसिड़ो पाणी करे अगरि हुन जा पाणि गुरिड़ा कयूं था त गले में जेका ख़ाराश आहे उहा पंहिंजी उहा दूर थी वेंदी आहे ऐं साईं अञा अगरि जेके नईं तकलीफ़ आहे त फीटिकिड़ी ईंदी आहे जेका फीटिकिड़ी थोरी गरमु पाणीअ में थोरी माना गारे करे ऐं पाणी गरमु करे करे हुन जा टाइम टू टाइम ॾींहं में ॿ खां चारि दफ़ा गराड़ा कया वञनि त गले जो माना उहे सभु जेके करा कर्कश आहे जेका ऐं गले में जेके दर्द आहिनि या खंग वग़ैरह जेका आहे त उहा दूरि थी वेंदी आहे इन खां सवाए अगरि अञा तकलीफ़ आहे त चवंदा आहिनि साईं अद्रक ऐं माखीअ जो जूस कढी रस कढी करे उहो टाइम टू टाइम हुन जी गोरियूं ठाहे करे फकियो या वरी उहो जूस जेको आहे रस आहे जेका उहा चटींदा त हुन में गले जी थकान जेका कर्कश आहे ख़राश आहे उहा दूरि थी वेंदी इहे घरेलू नुस्ख़ो आहिनि जेके माना पाणि माण्हू पंहिंजे घर मां पंहिंजे घर सां ई करे सघे थो ऐं ॿाहिरि पोइ हुन में टेक्नीशन या डॉक्टर जी ज़रूरत नथी पिए पेई